हैलो हॅं हैलो हम तऽ बाहर सॅं एलहुॅं हैं पंजाब सऽ एलहुॅं हैं एहिठाम एहिठाम देखै छियै छठि पर्व के बरा उत्सुकता देखै छियै अपनो करै छियै अहाँ छठि पर्व के एकटा किछु महानता तऽ बुझितियै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आर की सब समान ओहिमे प्रसाद मे देल जाइ छै हॅं सुनै छियै जे छठि पर्व बरा महान पर्व छियै

फेर तऽ साँझ कऽ हाथ उठै छै लगभग भोर मे सात बजे तक पाबनि छियै हॅं हॅं भरि राति तऽ घाटे भरि राति तऽ घाटे पर रहैत हेबै अर्घ्य के घर मे सामान लऽ कऽ बहुत बरा महान पर्व छै